جی ہمارے مذہب نے ہماری صحت کا دیکھ بھال اور بہت خیال کیا ہے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں اور نماز ادائیگی کریں اس سے ہمارے جسم چست اور پھرتیلے رہتے ہیں اور پھر ہمیں بہت سکون ملتا ہے اور ہمارا صحت بھی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے